मां हिकिड़ी कलाकारु आहियां मुंहिंजे लाइ व्यवसायिक ऐं रचनात्मक ॿिन्हिनि जे विच में तालमेल ठाहिण ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे जोकी मां ठाहे रखंदी आहियां मां पंहिंजे सभिनी खां पहिरियों पंहिंजे समय जो ॾाढो ख़्यालु रखंदी आहियां मां सुबुह जा कुझु कलाक पंहिंजे रचनात्मक कमनि खे ॾींदी आहियां ॾींहं जा कलाक राति ताईं मां पंहिंजे व्यवसाय खे ॾींदी आहियां ॿिन्हिनि में तालमेल ठाहे रखंदी आहियां जेको कमु मुंहिंजे लाइ सभिनी खां पहिरियों ज़रूरी आहे मां उन खे सभिनी खां पहिरियों निपटाईंदी आहियां पो ॾींहं जो मां ॿिए कम निपटाईंदी आहियां ऐं उन खां पोइ जो बिल्कुलु कम जा कम कोन आहिनि त उन्हनि खे मां राति जो निपटाए छॾंदी आहियां ॿी ॻाल्हि मां पंहिंजे कम खे अॻियां वधाइण जे करे ॾाढे ई किताबूं पढ़ंदी आहियां ॾाढा भॼन ॿुधंदी आहियां ॾाढनि माण्हुनि खां ॻाल्हियूं ॿुधंदी रहंदी आहियां सुठियूं सुठियूं जीअं मां सुठियूं सुठियूं शयूं ठाहे सघां ऐं मां पंहिंजे मां पंहिंजी कम जे लाइ अलॻि अलॻि जॻाहियुनि तां प्रेरणा बि वठंदी रहंदी आहियां ऐं प्रेरणा वठणु ॾाढी ज़रूरी थींदी आहे पंहिंजे कम लाइ मां संगीत बि ॿुधंदी रहंदी आहियां मां पंहिंजे ग्राहकनि सां गॾु ॾाढो सुठो रिश्तो ठाहे रखंदी आहियां मां उन्हनि खां विड़ झिड़ न कंदी आहियां जे ग्राहक खे पहिरीं शइ थी खपे मुंहिंजी पहिरीं पेंटिंग थी कयल खपे जंहिंखे ज़रूरत आहे पहिरियों त मां उन जी ज़रूरत खे सम्झी करे उन खे पहिरियों ॾींदी आहियां मां पंहिंजे ग्राहकनि सां गॾु ॾाढो सुठो रिश्तो ठाहे रखंदी आहियां ऐं ईअं कोन्हे मां कम में ॾाढी ही बिज़ी रहंदी आहियां मां पंहिंजें कमु कमु कंदे कंदे सुबुह जो योगा सिखणु वेंदी आहियां योगा करणु वेंदी आहियां ऐं पोइ इन खां पोइ ॾींहं जा ॿ कलाक मां निंड कंदी आहियां शाम जो पंहिंजे वरी कम ते लॻी वेंदी आहियां ऐं मां पंहिंजा जो मुंहिंजा ॿिए कलाकार आहिनि जो मुंहिंजूं साहेड़ियूं आहिनि मां उन्हनि खां बि मेल झोल ठाहे रखंदी आहियां छाजे लाइ उहे मूंखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदियूं आहिनि सुठियूं सुठियूं नई नई नई अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं ॿुधाईंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि मूंखे नया नया तरीक़ा ॿुधाईंदियूं आहिनि ऐं मां पंहिंजे कम जे करे पंहिंजे सवास्थ्य खे पंहिंजी तबीअत खे कोन बिगाड़ींदी आहियां पंहिंजी पंहिंजी तबीअत जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां मुंहिंजे मन जी शांती मुंहिंजे तन जी शांती पहिरियों मुंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे मां ॿिन्हिनि जे विच में ॾाढो तालु मेलु ठाहे रखंदी आहियां छाजे करे मुंजो व्यवसाय बि सुठो थो हले ऐं मुंहिंजी तबीअत पाणी बि सुठी थी रहे